جی ہاں میرے پاس کئی پسندیدہ محاورے یا کہاوتیں ہیں جیسےکہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا بَندر کیا جانے اَدرَک کا سُواد جیسے کو تیسا